हेलो हमे बढ़िआ चार्जर आर्डर करले रहियै चार्जर अभीतक एलै नहि बढ़िआँ वला चार्जर भेजिहाँ ठीक हमर ई सैमसंग कम्पनीके चाहिए देखी चार्जर अच्छा होना चाहिए जेकी टिके टिकाव होना चाहिए काहेकि हम बहुते आर्डर कर चुकले सब खराब निकललो सब चार्जर सब ताकि फोन चार्ज कर सकै एकदम अच्छा से फोन चार्ज हुअए नहि पहले भी आर्डर करलियौ तऽ खराब चार्जर रहलै तऽ फोन चार्ज हो नहि रहलए अबरी बढ़िआँ चार्जर दिहाँ फोन चार्ज तुरन्त हो जाए जल्दी से एकदम से जल्दी हुए हइ नहि चार्ज खराब चार्जर भेज दै अच्छा वला बढ़िआँ वला चार्जर भेजल कर ताकि हमर फोन तुरन्त चार्ज हो जाए ठीक ठीक है